क'क्राझार जिल्लायाव दा फालांगिआ इन्दि मुगानि जायो राबारनि जायो साहा साहानि जायो साहपातनि जायो ओमफ्राय गयनि जायो ओमफ्राय माइनि जायो ओमफ्राय मैगंफोराव बिदिनो आलु बानलु बेफोरनि जायो ओमफ्राय दा दाव दावफोर जायो ओमफ्राय अमा अमाखौबो फायखारिफ्रा लांनानै बेपारि खालामहैयो जेनोबा मेघालयाफ्राव लांनानै माबाहैयो आरो ना फानहैयो स' दा सिगांआवथ' गावबागाव गावबागाव न'नि थाखायल' जेनोबा अमाफोरखौ फिसियोमोन बा गयफोरखौ गायोमोन दा बयबो बिजनेस माइन्डेड जाजोबबाय बिजनेसनि थाखाय राबार गायबाय इन्दि लुबाय ओमफ्राय अमाफोरखौबो फिसिबाय जोङो रां खामायबाय ओमफ्राय बेफोर बायदियैनो ईक'नमिकेलिबो डेवेलाप जाबाय आरो ना बेनोसै